पंद्रहं हज़ार अठावीह टे सौ अठहतरि चार हज़ार नौ सौ सतहतरि सत हज़ार अठ सौ पंजिवंजाहु उणिवीह हज़ार अठ सौ सतरि